नमस्ते क्या आपके पास फल है जैसे कि अमरूद है केला है एप्पल है सेब है तो केला कितने रुपए किलो देती हैं और अमरुद कितने रुपए देती हैं और आम रखती हैं और आम कितने रुपए किलो देती हैं दो सौ रुपए किलो आ सेब सेब कितने रुपये किलो देती हैं अंगूर है अनानास है लीची है जब फल है तो लीची कितने रुपए की पाॅंच किलो देंगी आप हाॅं सौ रूपये किलो देती हैं तो चार किलो का चार सौ रूपया हुआ पाॅंच किलो का पाॅंच सौ रूपया हुआ ठीक है तो और हम तो और फल लेना चाहते थे आपके पास अमरूद है केले हैं लीची है और अनानास अनानास है पपाया पपीता है कि बारह खरबूज़ा है अच्छा तो ही हिरमाना खीरा और पपीता अमरूद केला अंगूर लीची सब है तो किसको इसका तो फल वो क्या कहते हैं लीची का तो पूछ लिया कितने रुपये देती हैं आप पपीते का नहीं पूछा पपीता कितने रुपए किलो देती हैं चालीस रूपया किलो अच्छा तो दस रूपया पौवा देती होंगी अच्छा अच्छा अ तो आम कितने रुपय किलो देती होंगी अच्छा तो दस रूपये का आधा किलो आम हो गया अमरूद हो गया आपका चालीस रुपया किलो पपीता हो गया आपका पचास रूपया किलो अच्छा तो सेब हो गया सौ रूपया किलो तो के केला भी हो गया होगा आपका सत्तर रूपये किलो ठीक है लेते हैं